علی گڑھ ضلع کو ایک مغل سلطنت کے نواب تھے جن کے حصے میں علی گڑھ تھا جو جگہ تھی وہ آیا تھا انہوں نے اس کا نام پہلے علی علی گڑھ رکھا تھا پر اس سے پہلے اس کا نام کوال تھا کیونکہ انہیں حضرت علی سے محبت تھی تو انہوں نے اس ضلع کا نام علی گڑھ رکھا یہ علی گڑھ ضلع کی تاریخ ہے اس کے بعد سر سید نے یہاں تعلیم کی شروعات کری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہاں بنی اور یہاں پر بننے کے بعد بہت ترقی ہوئی ہر چیز میں ترقی ہوئی لوگوں کے پاس پیسے آنا شروع ہوئے تعلیم بھی آنا شروع ہوئی تہذیب بھی آنا شروع ہوئی اور لوگ بہت کچھ سیکھتے چلے گئے اور اس کے بعد یہاں کی جو مشہور شخصیت ہیں ان میں سے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ بھی ہیں اور ان میں سے عبد اللہ بھی ہیں جن کو پاپا میاں بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ان کے نام پہ عبد اللہ کالج بھی ہے